जि'यां अ'ऊं सनाई सकनी साढ़े इंडिया दियां कोई पंज स्टेटां आंध्रा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश त्रीआ असाम चौथी ऐ बिहार पंजमी ऐ छत्तीसगढ़ हून अ'ऊं दुबारा सनानी आं पैह्ली आई आंध्रा प्रदेश दूई आई अरुणाचल प्रदेश त्री आई असाम चौथी आई बिहार पंजमी आई छत्तीसगढ़ ते साढ़ियां इंडियां दियां जेह्ड़ियां कुल पंज स्टेटां में तुसें ई अपनी मर्जी कन्नै सनाइयां एह् साढ़ी इंडिया दियां पंज स्टेटां न